हांजी हांजी बोल्लो जनाब कुत्थुआं जाना हा तुसें पत्नीटाप उधमपुरा ते पत्नीटाप किन्ने बजे किन्नी तरीक जाना ते किन्ने बजे अच्छा किन्नियां सोआरियां न

पंज ते देई ओड़ेओ कोई चार ज्हार रपेआ ओह् भी थुआढ़ा गै होंदा में खाल्ली गड्डियै आह्ला गै ऐ अच्छा तां तुसें ई पेई जाना

हां ओह् गल्ल करी देई ओड़नी में ओह् पेई जाना तुसें ई कोई बारें ज्हारें तक्कर आहो कन्नै रुट्टी शुट्टी सब किश उत्थुआं घट्ट हां एसी आह्ला कमरा होना कन्नै कोई पैग्ग शैग्ग लांदा होग ते ओह् बी थ्होई जानी उस्सी हां रुकदे रुकदे बो इत्थूं दा जल्दी जल्दी गै जाना भी में दूआ फेरा बी चुक्कना होंदा कोई गल्ल निं

ओह् उत्थै लाई लैह्गे ब्रेक तां दस्स दस्स मिन्ट कोई गल्ल निं ते तुस आई आहो सत्त बजे पुज्जी जाह्गा पेऽमैंट तुसें पैह्लें करनी ऐ या बाद बिच खरी खरी ठीक ऐ पुज्जी जाह्गा सत्त बजे ठीक ऐ